बिहार का सबसे बड़ा मुख्य शहर पटना वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है और ओहा हर चीज़ की फेसिलिटी मिलेगी कहे तो बिहार की रजधानी है पटना तो वहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है पटना और उसको बाद चले आइए मुज़फ्फरपुर हो गया जमुई हो गया ये सब में जनसंख्या ज़्यादा है इन सबसे ज़्यादा

पटना में देखे हैं हम लोग जाते हैं वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है औ हर चीज़ की फैसिलिटी आपको वहाँ ज़्यादा मिलेगी पटना में पन्थन ना जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि पटना में नहीं मिलेगी मिलेगी हर चीज़ मिलेगी कहे तो बिहार की राजधानी है तो यहाँ तो मिलना संभव है असंभव तो नहीं है बिहार की राजधानी पटना में जनसंख्या के मामले में नंबर वन पर ही होगा उससे कम नहीं होगा काहे के हमको है उतना अनुभव कि जनसंख्या वहाँ पर है ज़्यादा तो मुज़फ्फरपुर में भी गए हैं तो मुज़फ्फरपुर में भी अच्छा ख़ासा है जम्मू में भी गए हैं जम्मू में भी ठीक है जनसंख्या के मामले में जम्मू यह ले लीजिए मुज़फ्फरपुर ले लीजिए लेकिन पटना को एक लम्भर में स्थान हम देते हैं जनसंख्या के बारे में और वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी है कोई चीज़ वहाँ पर ना है सेम वहाँ पर हर चीज़ की आव फेसिलिटी है